हलो हा केरु हा दिव्या टेलर हा हुक़ुम कयो सेठ अच्छा कंहिंजे मौक़े जे अथव कहिड़ो मौक़ो अथव शादी अथव मुन्हणु अथव मङणी अथव शादी अच्छा कंहिंजी शादी अथव तव्हां जे पुट जी के धीअ जी त तव्हां खे होॾे अच्छा हो त फुल फुल सूट खपेव पेंट सूधो की खाली फुल सूट सॼो अच्छा कोट न खपेव खाली हा ॿुधायो ॿुधायो कहिड़े कपिड़े में खपेव रेमण्ड में खपेव एस कुमार में खपेव छामें खपेव हा सुठी तव्हां खे सुठी शइ ॾींदासीं ब्राउन त जाम झूनो थी वियो अथव हाणे नासी कलर त ॿई ब्लेक कलर वरी बि ठीकु ठाकु अथव अच ॿ टे कलर सुठा अथव अचो तव्हां अचो ॾिसो सुठी क्वालिटी में कलर सुठो कपिड़ो अथव अच्छा ठीकु आहे बाक़ी जेको हुक़ुम सेठ तव्हां जो जेको जीअं तव्हां चओ जहिड़ो कलर तव्हां खे खपे हा ज़रूरु ज़रूरु तव्हां तव्हां सभु मूंखे तव्हां मां लिखंदी पई आहे तव्हां ॿुधायो पंहिंजी माप त मां लिखंदी हा तव्हां मूंखे पंहिंजी लंबाई जो ॿुधायो हा चालीह लंबाई ऐं सॼी फुल बाहूं फुल बाहूं अंदरि छा अदंरि बुशर्ट कहिड़ी खपेव कहिड़े कलर जी खपेव अच्छा त तव्हां उहा बि सिबाईंदव न असां वटां अच्छा ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु हा हा हा अच्छा ठीकु आहे ज़रूरु ज़रूरु तव्हां जे कफ़नि जी मापु ॿुधायो कफ़नि जी मापु हा कफ़ जेके बाहूं ते बटन वारा पाइॿा आहिनि उहे कफ़ अच्छा ईअं इएं कॉलर जी माप छातीअ जी मापु अच्छा ऐं कॉलर ऐं पुठियां जी कुल्हनि जी मापु ॾियो अच्छा हाणे सेठ तव्हां जे पुट जी शादी कॾहिं आहे हा उहो हा हिन करे मूंखे हिन में अठ ॾह ॾीहुं खपंदा तव्हां अचो कपिड़ो पसंदि कयो हा ॿुधायो ॿुधायो ॾिसो सामुहू ईंदो त तव्हां खे कपिड़े ॾिसण में ॿई कपिड़ा हो ॾिसी तव्हां हा अच्छा अच्छा तव्हां खे खाली अकेले के खपेव तव्हां जे पुट जो बि ठाहिणो अथव ॿिया घर जा मिटि माइटनि तव्हां जा ॿार वार हुजनि उनजो बि ठाहिणो अथव त वठी अचो हुननि खे बि सुठो मिलंदो हिते अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे ज़रूरु ज़रूरु हलो हा हा ॿियो अच्छा हा हा ठीकु आहे हा ठीकु आहे तव्हां खे हा ठीकु आहे ज़रूरु ज़रूरु तव्हां खे पंद्रहंनि सोरहंनि ॾींहंनि में मिली वेंदो ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल